औ हेल' लेखा फरायनायाव डिसटार्ब मोनदों बेखायन्थ' आंबो सानबाय थादों फरायनायाव डिसटार्ब जानायखाय नोंनिसिम फन हरनाय जादों आरो माबाफोर जेनोबा बन्द खालामनायनि राहा मोनगोन नामा साननानै

ओं ओं गैया फरायस्राया माहोनो खाथियावनोनालाय दामनायाबो बिनिखायनो फरायस्राया बिसोरबो गोसोआनो ज'आ माने फरायनायथिं ओं औ बुजिमोना एसेबो बिफोरथ' माहोनो जेनोबा कमप्लेन्टफोर हैनोसै नामा होनना सानदो आरो आङो अ अ अ बिसोरनो खेबसेसे जेनोबा इसोरो अवारनिं होब्ला माथो मानिगोनबो खोमा

लिरनो हानाय नङाना ओं होआबो जुदि मानिया अब्लाना बेलेग मोनसे राहा ला राहा लामा लानांसिगोन आरो औ दावराव जाबाय ओं फरायनोनो नामाया माने एकजाम दोङोब्ला माने गोसोखोनो होआ इसोरो

औ औ बेखोनो खालामसैनामा होमब्लालाय गाबोनफोरो थांनानै बुंना नायसै खेबसे बिदि औ जागोन दे दे होमब्ला बिदिब्ला ना ओं ओं दे